दा आं दानाय लुनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै आङो उन्दैनिफ्रायनो सिखौ दायोमोन माथानि मास्रेसनि आरो पलिस्टारनि दायोमोन जोङो फार्स्टआव आङो माथा सिखौनो फार्स्ट दाग्रोनो मोनदों माथानि फालि फिसा फिसा बानायना होयोमोन माने खुन्दुंखौ मुस गोदोआवथ' उगायसोमोन उगायाव थुन्नानै जोङो हिसान सोङोमोन बियाव हिसानाव फारसेथिं मोनथाम गंथाम फारसेथिं गंनै खुन्था नांगौ बियाव आगदा आरो आगसि गिदिंनांगौ जायो सोंनाय समायाव आगदा खनसे आरो आगसि खनसे गिदिंनानै फैफिन्नांगौ जायो आरो ओमफ्राय फैनानै सिखौ सुनानै लायो खैखान लागोन गांथाम बा गांथाम गांब्रै बा गांब्रै बेयाव सिन होयो सिन्दुरबो होयो जोङो हांगारखौ माबानानैबो मा होनो दुसमैखौ हांगारखौ मा होनो थाव गुबैजों लगायनानैबो सिनखौ होयोमोन गुफुरफोरावबा आरो आरो निला फोरावबा नुवाना बेनिखायनो जों माबाखौ बाहायोमोन आरो सिन्दुरखौ सिन्दुरफोरखौ जों बाहायोमोन आरो खर'वाव लाग्रा सिन्दुरखौनो बाहायोमोन आरो जा बेयावबो थाव गुबै नांगौ बेयावबो बेखौ इसानखौ सोंखांनानै माबा हाइथा खुनथि दङ मानो बिजों जों रासोआव मोनसे मोनसे मोनसे सोनांगौ ओमफ्राय बियाव महर मोनथाम थायो बे महर महर मोनथाम लानानै रासोआव दोंसे दोंसे बासिनानै बेखौ लाइन रासोआव सोना लानानै इसानखौ फानोमोन गान्दियाव फान्नानै बेनि उनाव फानखांजोबनानै गासिखौबो जेथो जायो आरो जेथो मेजों खानजंजों खान्नाङो आखाइजोंबो बोरलानाङो सम नाङो बेयाव बहुथ सम नाङो बिनि उनाव जोङो मा होनो नो खनो नो खन्नानैसो नोआ उनथिंबो सिंथिंबो साथिंबो नोखौ खननो गोनां जायो नोखौ खनखांनानै जोङो इसान दाथालाव लगायो लगायोब्ला बियाव गोजौवाव साखा थायो गंनै बा गंथाम साखा दङ बे साखायाव नोखौ खानांगौ बेथिंबो बेथिंबो साइट फारनैबो खानानै लानांगौ बेथिं खानानै उनथिं आरो सिङाव आख्लायग्रा गनजों गाख्लायनानै जों सिखौ दायो आरो दादावबानो आयथिङा माबागोन आथिंखौ गाख्लायबाय थानांगोन आखाया आरो बिथिं माखुखौ हुबाय थानांगोन बेबायदि जों इसानखौ दायो आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद इसान दानो मोजां मोनोमोन मालायनि बिराथ आदि लायोमोन आङो आर'नायखौ आं हराव दायोमोन आट थानिफ्राय आं दस थासिम हदाय आर'नाय दायोमोन ओमफ्राय सानाव स्कुलाव थाङोमोन्ना उन्दैनिफ्राय स्कुलाव थांनायाव मायाव थाथ'नानै फुङाव खनसे दालाङोमोन फ्राइ देवबारफोराव दायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावबो इसान दायै दायै आइआ दायोमोन ना जोंहा आइआ ओइ आगोलनि सालजों दायोमोन आइआ जों दा थालजों दायोमोन ओमफ्राय आइआ आ'गर एरनो फोरोङोमोन आरो ओरै ओरै जायो नथाम नब्रैखौ सायाव थिखां ननैखौ सिङाव खालाम बे ननैया मेगन जागोन आरो नथामखौ सायाव थिखां होननानै फोरोङोमोन आइआ बिफोराव माब्ला माब्लाबा बिबार जायोमोन माब्लाबा माबा जायोमोन बिलाइ जायोमोन बेबायदि आग'र फोरोङोमोन आइमोनहा मुवा दिंखिया दिंखिया बिलाइ बायदिसिना फार्स्टआव जोङो बै अग्रुन गरु दख'नाखौसो दाजेनदोंमोन बिनि उनावबो जोङो माबा माबाया अग्रं दख'नाया जोबनायनि उनाव जोङो कलेजाव जेथिना फरायो होमबानिया जों लांगा गाननो मोनबाय बे फाइफनिफ्राय टेन हालागासै जों अग्रं दख'नाजोंनो कलेजखौ फरायलांजोब्बाय उनावबो लांगा नांगौ जाबाय लांगा नांबोला जों आरो बेखौबो लांगा गोलाव गोलाव अग्रंनि गांनैया लांगा गांसे थाङो अग्रं गांनैबा लांगा गांसे थाङो बेबायदियै जोङो लांगाखौ दानानै लांगा गानबायफोराव जोङो लांगायाव आग'र थिखांबाय दिंखिया आग'र फारौ मेगन बायदिसिना आग'र थिखांबाय बे आग'रखौ एरनो आखायजों एरनांगौ आरो नोआवबो थिखांना लानांगौ बै नोआव थिखांनायखौ आखाइ आखाइजों बोखांनानै खुन्दुंखौ आग'र खुन्दुंखौ सोनांगौ आग'र खुन्दुङा जाबाय बेलेग बेलेग मेगननिया बेलेग ओमफ्राय आग'र मोदोमनिया बेलेग ओमफ्राय जेनेबा दख'नाया गोथां बा बेयाव जोङो गुफुर गोजा बेबायदिखौ मेगन खालामो ओमफ्राय गुफुरखौ जोङो फ्राइ गोमो बिफोरखौ माबा खालामो बिबार आरो बिलाइ बेबायदि खालामो दा खालामनानै जोङो दख'नाफोरखौ ब्रुद दायोमोन आरो बहुथ आरो गेजेर ससेयाव फैलायबाय आर'नाय आर'नाय दानाय फैलायबाय आर'नाय दानायावबो आं बिराद आदि दाबाय आर'नायखौ गां समान समान लायोमोनदे दसखान सोंबा आं गांबा बै मालिगआ गांबा मोनो बे गांबा आर'नायखौ आङो सान्नैजों गांसे गांसे हायोमोन बेयाव फ्राइ फागावनो जोङो आर'नायाव दिंखिया आग'र आरो दिंखिया आग'रखौनो बारा होनाय जायोमोन आरो माब्लाबासो खामब्रेंगाफोरखो होयोमोन ओमफ्राय दिंखिया आग'रखौनो बारा होयो खामब्रेंगाबो होयो सम सम जायो जोङो आर'नाय दानानैबो फानोमोन फनसास थाखाल'मोन बेखिनि समायाव आर'नायनि दामा होमबाबो बहुथ दानानै मोन्नायखाय बहुथ मोन्नाय बायदि मोनोमोन आरो जों जायनो गोजां बोथोर बा पलिस्टाराव माबा दायोमोन पलिस्टारनि सादोर दायोमोन जोङो जोमखांनाय सि दायोमोन बे आग'र फिसा फिसा एरोमोन बे आग'र फिसा फिसा गुल गुल बिबार बिबार एरोमोन आरो गरखा गंब्रैनि बियाव महर होयोमोन जों गरखा गंब्रैनि महरखौ होनानै सिखौ दायोमोन आरो गेजेर ससेयाव ड्रिल आग'र दादोंमोन ड्रिल आग'र बहुथ दङ बे ड्रिल आग'राथ' सक्लेट आग'र दङ माबा बालेब आग'र दङ मोसा बेगर मोसा मेगन दङ बायदिसिना जोङो सिमा लानानै आग'र एरदोंमोन बे आग'रखौ सिमायाव थिखांदोंमोन आरो बे सिमानि रुगुंफोरखौ जोङो गावनो खादोंमोन बेबायदिहा आं दानायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन दाबो आङो सि दानायाव इन्टारेस्त दङ दाबो आंहा थुलुंगा दङ सि फालि दानाय दख'ना दानाय आर'नाय दानाय गासियावबो आङो दा आरो इन्दि सिनि सम सफैदों इन्दि खुन्दुंखौ मेशिनाव लुनानै बिखौ बायनानै लाबोनांगौ जायो जों बायनानै लाबोनानै जों बिखौ सिमा दायो सिमा बियाव माबा रलेक्स गोनां माबाया बियाव माबा एम्ब्रइदारि खुन्दुं होनाय जायो बे माबायाव बे हिसाबै जों आगर दायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि इसान दानायनि सोमोन्दैखौ फोजोब्बाय